आं आं जिउ खांनायनि थाखाय उन्दैनिफ्रायनो बिमा बिफाया फेदेरै फेदेरै फरायै फरायहोयै दा आं आंनि जिउखौ दैदेनलानो थाखाय बा नखरखौ दैदेनलांनो फिसा बाबो सि आइ टि आव मावथ'नानै दङ आर आं बेबायदियैनो आंनि केरेल एबा राहाखौ बिदिनो लालां सानदों आरो एसे एनै बिदिनो मावनायनि गेजेरजों दा नखर सालायनो थाखाइथ' माबा मोनसेबाबो माबा नङा माबा मावनानै जाखा नांगौ नालाय बेखायनो आं दा आंनि मावनो लानाय खामानिफोरखौ मावलांगोन आरो बिदिनो आं खामानिफोरखौ मावलांबाय थागोन